ज्यादा पैसा बचाइण लाए मां पैसे हूएं ख़र्चु कंदी आहियां ताकी ॿ टका बच बची पवनि यानि मां हिसाब सां पैसो ख़र्चु कंदी आहियां ऐं पैसो बचाइण बचाए मां बैंक में रखंदी आहियां थोरो बहुत कैश बि रखंदी आहियां ताकी अहिड़ी कोई समस्या कोई अहिड़ी स्थिति थी अची वञे की बैंक बंद आहे या नथो निकिरी सघे पैसो त मूंखे रखियलु जेको कैश आहे उहो कमु अची सघे जेको रखियलु रोकड़ आहे उहो मूंखे कमु अची सघे और मां सोशल मीडिया ते बि हिकु वित्तीय कुझु वित्तीय सलाहकार जी वीड वीडियोज़ ॾिसंदी आहियां या इन लाइ ॾिसंदी आहियां ताकी मूंखे अॼु जी अॼुकल्ह छा थो थिए उहा जानकारी मिली सघे किथे हो करिणो घुरिजे अ वित्त लॻाइणो घुरिजे पैसो लॻाइणो पंहिंजो इहा मां उन्हनि जी वीडियो ॾिसी करे अ ज्ञान वठंदी आहियां ताकी मां पंहिंजी सुठे सां सुठे तरीक़े सां पैसो बचाए सघां